आइएआ तभी ना आइएगा तब यह ना आवेदन दीजिए तब एफ़ आई आर दर्ज हो रहा है हाँ तभी वहाँ जो है जो हमको को भी पता चला है हम भेज रहे हैं हम भेज रहे हैं आवेदन लिख लेते हैं एफ़ आई आर दर्ज करके और हम भेज रहे हैं

हाँ सब एफ़ आई आर हो जाएगा ठीक है हाँ सब हो जाएगा

भेज देंगे हाँ तब सुधार तो होगा आवेदन दिया तब तो आवेदन लिख करके दीजिए बढ़िया से आवेदन जो है खूब अच्छे से लिखवाइए और आज थाने पर जाना कीजिए आप थाने पर भी आइएगा और थाने पर भी आइएगा हाँ आवेदन लिखवाकर ऐसे मोबाइल पर कॉल किए हैं तो हम अपना म्यूट कर लिए थाने पर आइए हेलो हेलो हाँ रहेंगे और नहीं भी रहेंगे तो बैठिएगा हम आएँगे हम एक ही रहता है थाने पर ना थाने पर हम नहीं रहेंगे ना तो मुंशी रहता है ना तो ऊ केस लिख लेगा हेलो हेलो हाँ तो पहले आप दे जाइए अभी हम फील्ड में निकले हुए हैं जब वहाँ आते हैं ना फील्ड से आते हैं तो तब तक थाना तो हैइये है फील्ड से आने के बाद जो है तो तब तक तो आप मुंशी को आवेदन दीजिए ना हमको पता चला है हमको पता चला है वहाँ नक्सल इलाके हैं नक्सली इलाके में हमने यह ही चीज़ें हैं अब बराबर घर में लड़ाई होता रहता है बराबर हाँ तो आइए